हाँ मैंने अपने जीवन में आयोजित बाइकिंग कार्यक्रम या रेस में कई बार भाग लिया है अभी तत्कालीन में मैंने एक राम उत्सव पर बाइक रैली थी उसमें शामिल होकर और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था उससे वहाँ लोगों में भी एक दूसरे को देखकर और अधिक से अधिक जनसंख्या में कट्ठे होने में बहुत ही खुशी मिलती है और मुझे वहाँ बाइक चलाने में इतना आनंद मिला और बाइक को मतलब रैली के साथ साथ चलाने में इतना आनंद अनुभूत हुआ कि मैं उसकी क्या ही बताऊँ और इतना आनंद प्राप्त होने के बाद भी मुझे और बाइक चलाने का मन कर रहा था उसी रैली में और इसी के साथ साथ मैंने पहले भी एक बार बाइक रेस में शामिल होकर हिस्सा लिया था उसमें मैंने रेस लगाई थी हालाँकि मैं उसमें जीता तो नहीं था लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव मिला और एक अच्छी संगति का बहुत ही मतलब योगदान मिला था मुझे और बाइक रेस में बहुत ही आनंद आता है जगह जगह आपको स्वागत होता है आपके प्रतीक्षा में लोग वेट करते हैं कि आप जीतोगे आप जीतोगे और आपके ऊपर उनकी निगाहें रहती हैं तो हमें एक अंदर से बहुत ही अच्छी मतलब खुशी की किरणें हमारे हृदय में उठने लगती हैं और वह एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है ऐसा जीवन में आप कभी कभार ही देखने को मिलता है और जीवन में ऐसे अनुभवों को देखते हुए आप अपने आगे की जीवन शैली में भी बढ़ने में सक्षम होते हैं